शिक्षाके पढ़ाइके लेल बहुते सारा समस्या होइत छै लोक नहि पढ़ैके कारण रहैत छै एहि चलते सरकार शिक्षा लोन के लिए चललै कि से बच्चा लोन लेके आओर पढ़तै आगे बढ़तै अपना मेडिकल या इन्जिनियरिंग जो भी ओकरा इच्छुक हौते ओ तैयारी करतै जाहिसँ हमरा गाँवमे एगो विक्की नामके लड़का लेले लेलै लोन जाहिमे पाँच लाख रुपआ लोन लेलै आओर बैङ्क मैनेजर बैङ्क किरानी ई सभ मिलके सहमति अथि करके लोन देवा देलै जाहिसँ वह पढ़ै छै पढ़के जे जॉब कऽ लेतै जाहि चीजके तैयारी करैत छै ओ चीजके तैयारी करके जब जॉब लागि जेतै तऽ ओ पैसा सरकारके जैसे किश्तमे लेले होतै जे किश्त ओहि किश्तके हिसाबसँ पैसा आपस करतै लेकिन हम तऽ आज तकले शिक्षा लोन नहि लेली लेकिन फिर भी हम जेकरा जरूरत होइत छै ओ शिक्षा लोन लेके आगे पढ़एके पढ़एके लेल जे बच्चा इच्छुक है पढ़एके लिए ओकरा लोन लोन मिलैत छै शिक्षा लोन हो गेलै जैसे डॉक्टरी तैयारी करना है इन्जीनियरिंग जो भी बड़ा बड़ा पद होइत छै आओर अपना ओकरा पैसा नहि उस पैसा नहि होइत छै तऽ सरकार ओकरा लोन देके आगेके पढ़ाइके लेल विकास करैत छै कि बच्चा नहि रुकि सके पढ़ सके आगे मूँहे